जीअं त मां पहिरियों बि ॿुधायम मूंखे ड्रॉइंग में जाम इंट्रेस्ट आहे पर मां सिखियलु न हुयुम तंहिं जे करे मुंहिंजी ड्रॉइंग ओतिरी सुठी न ठहंदी हुई ऐं कलरन जो एतिरी ॼाण न हूंदी हुई जंहिं जे करे मां ड्रॉइंग क्लासिस बि लॻाई हुई उन खां पोइ मां जाम सिखियुम उतां कीअं सुठे नमूने ड्रॉइंग ऐं कलरिंग कबी आहे पर ज हाणे मां किथे वेही करे ड्रॉइंग या कलरींग कयां थो कंहिं महिल कंहिं महिल कलर मथां किरी थो पए यां पाणी थो किरी पए इहे तक़लीफ़ूं जाम थींदियूं हुयूं उन खां पोइ मां जॻहि मटाए करे सुठे नमूने हिक जॻहि ते जिते पाणी बि न किरे न कलर परे रखंदो हुयम जीअं ख़राब न थे ऐं कंहिं महिल कंहिं महिल इएं थींदो हुयो कलर घटि थी वेंदा हुया ड्रॉइंग काई वॾी ठही आहे या कलर पहिरियों खां ई घटि पया आहिनि या ख़तम थियण वारा हुजनि इहे कंहिं महिल कंहिं महिल तक़लीफ़ूं थींदियूं हुयूं कंहिं महिल कलर घटि पइजी वेंदा हुया कंहिं महिल पेंसिल घड़ी घड़ी टुटी पवंदी हुई इएं छा पर घर वारा मूंखे हमेशह इन ॻाल्हि ते सपोर्ट कयो अथऊं ॾिसी करे कि भई मां सुठो ड्रॉइंग्स ठाहींदो आहियां ऐं हमेशह मूंखे मोटीवेट ई कयो अथऊं कि भई अञा सुठियूं तूं ड्रॉइंग कढु ऐं इन में बि अॻियां सुठो करे सघिबो आहे